लोग फॉलो बड़ा घट्ट करदे ऐ कल्चर गी साढ़े डोगरी कल्चर गी पैह्लें लोग ब्याह् होंदे हे तिन तिन चार चार दिन बी रिश्तेदारें दे घर रौहंदे हे ते पैह्लें मतलब अज्ज बारात जानी ते दौ दिन बाद बारात बापस औनी ते कन्नै लोग मतलब शैल मिलदे जुलदे हे अज्जकल ते अज्जकल फॉलो कीऽ निं करा दे लोग पैलेस पैह्लें कराई ओड़दे घैंटे दौं च होई जंदा खत्म पैह्लें लोक घट्ट करदे फॉलो कोई कोई करदा फॉलो फॉलो करना ऐ फॉलो करदे हे ड्हान कढदे हे टैंट लांदे हे ते डेकोरेशन दा सिस्टम दौं दिन दा कोई पैह्लें शुरू होई जंदा हा लोकें दे घरें हफ्ता हफ्ता दस्स दस्स दिन अज्जकल कोई निं गल्ल करा दा मतलब कि कोई कोई ऐ कोई कोई गै करदा फॉलो कोई फंक्शन होऐ सारे लोग अपने अपने घरें करदे पैह्लें लोक पैह्लें लोकें दे घरें रेडूआ लगदा ओह् दूर दूर तगर आवाज़ जंदी ही ते अज्जकल ओह् डीजे लगदे ओह् अपने तगर गै आवाज़ जंदी ऐ ओह्दे कन्नै पैह्लें लोग ढोल शैल बजांदे अज्जकल लोग डीजे बजांदे पैह्लें लोग शैल गीत गांदे हफ्ता हफ्ता दस्स दस्स दिन पैह्लें शुरू होई जंदे हे गीत ते अज्जकल कोई कोई पैह्लें दस्स दस्स दिन पैह्लें गीत गांदे हे पराने अज्जकल ते गीत किश पराने आंदे निं ऐ ते ब्याहें च चलो मतलब पराना कल्चर सारा भुल्ली गै पैह्लें बड़ियां जादा रस्मां होंदियां हियां अज्जकल रस्मां बी भुल्ली गे परानियां रस्मां कुसै गी याद निं आंदी ते लोकें गी ध्यान रक्खना चाहिदा कदें निं भुल्लना चाहि्दा एह्दे नै कल्चर मरदा ते स्हानू बड़ा डोगरी गी इक्क प्योर डोगरी ते लोकें गी बड़ी घट्ट आंदी ऐ हून लोग अपना पराना इतिहास भुल्ला दे कि एह् निं पता कि अज्जकल ब्याह् च कियां होंदा अज्जकल ओह् बड़ा घट्ट लोकें गी पता निं चला दा ते लोग हून ब्याह् जंदे न लोग पैलेस होंदे ते लोग डरैक्ट पैलेस ई जंदे ते पैलेस दा गै आई जंदे घरै ई लोकें गी घरा दा निं पता चलदा पैलेस दा गै जंदे उठी ते मतलब दूर दी रिश्तेदारी च ब्याह् होंदा ते उंदे घर दा निं पता होंदा मतलब की दूर दी रिश्तेदारी च ब्याह् होना ते मतलब कि उंदे घर दा पता निं होंदा असेंगी पैलेस दा पता होंदा अस पैलेस चली जन्ने उंदे घर होना चाहिदा ते असें पैलेस च शगुन देना ते शगुन देइयै घर आई जन्ने ओह् गलत ऐ एह्दे कन्नै स्हानू पता निं लगदा ओह्दा घर कुद्धर ऐ कुद्धर नेईं ऐ एह् एह् गलत होई गेदा ऐ ब्याह् दे लोग कल्चर गी भुलदा कु'न ऐ हून जियां पराना कोई पैह्लें दा लोकें ई पिंडें च पैह्लें भंडारे बड़े होंदे हे अज्जकल होंदा कोई निं सारे लोग भुल्ली गे चेते पैह्लें लोक ध्यार मनांदे हे हर इक्क ध्यार मनाना शैल मनाना धूम धाम कन्नै अज्जकल लोग जेह्ड़े मनांदे हैन ओह्बी अपने अपने घरें पैह्लें लोह्ड़ी होंदी ही ते सारे जन्ने इक्को जगह अग्ग बालनी ते मत्थे टेकना अज्जकल लोकें थोह्ड़ी थोह्ड़ी अग्ग बालनी अपने अपने घरें घरें ते ओह्बी अग्ग निं सेकनी बड़ी जाना अपने अपने अंदरें ओह्बी मतलब कल्चर भुल्ली गेदे न देआली आह्ले दिन लोक पैह्लें मठाइयां बंडदे हे गोआंढियें गी अज्जकल कोई निं बंडदा अज्जकल सारे घर बड़ी जंदे न सत्तें सबेल्ले ते एह् लोग भुल्ला दे न होली ध्यार लोग बड़ा इंया मनांदे हे रंग लांदे हे इक्क दूऐ गी इन्ने रंग लोआने उनें हून सारे गै भुल्ली गेदे कोई रंग लांदा गै नेईं लोक रंग लाने कोला डरी जंदे पैह्लें गै दूआ रंग होई जाना ओह् ऐ वो ऐ ते जियां लोग पैह्लें लोह्ड़ी मंग्गन बी जाना ते असें लोह्ड़ी मंग्गन जाना ते लोकें लोह्ड़ी देनी ते भई असें बंडनी अज्जकल कोई निं मंगदा लोह्ड़ी पैह्लें पिच्छले साल आए हे साढ़े पिंड लोह्ड़ी मंग्गन दौ चार साल पैह्लें हून ते कोई लोह्ड़ी मंग्गन निं आंदा पैह्लें ते लोकें ई लोह्ड़ी मंगदे निं ऐ पता निं केह् चक्कर ध्यान ते रक्खा दे निं एह् उस करियै स्हानू ध्यान रक्खना चाहिदा पता निं लग्गना चाहिदा लोक अज्जकल फोन पर लोह्ड़ी मनाई लैंदे फोन पर विश करी ओड़दे पैह्लें लोग घरें जंदे हे लोह्ड़ी दी मबारखां देन हून लोग फोन पर गै देई ओड़दे ब्हाट्सएप होइया इंस्टाग्राम होइया होर बड़े सोशल मीडिया एप पर करदे ओह् जेह्ड़ी घर जाइयै खुशी लभदी ओह् खुशी निं लभदी लोग सारे भुल्ला दे न जियां एह् न